धोरोमनि धोरोमनि फारसे होननो सानदों आङो मा होनो बे खृष्टान हिन्दुआवहाय हाबा जाहैनाय हाबा हैनाय आरो हिन्दुआबो खृष्टानआव हाबा हैनाय आं बेफोरखौ मिन्थिला आरो धोरोमा खृष्टाननि हाबा होनायखो मिन्थिला हिन्दुनि हाबा होनायखौ मिन्थियो बेखौ नुबाय ओमफाय खृष्टानआवथ' आंथ' थाङानो थांनायानो जाया आरो खृष्टानआबो जोंखौ सैया आरो हिन्दुआ हिन्दुब्लाबो खृष्टानखौ सैया बेबादि होनब्लाबो खृष्टानफ्रा जों जानायखौ जाबावोसो अमा बेदर जौ लोंबावोसो जोंदोन बिदि मोसौ बेदर थेदर जाबावानो जोंहाबो आनो आनैयानो खृष्टान दंबावो जों आनैनावनो थांबावासो बिसोर जों जोंनावबो फैया जोंनावबो फैनाय जाया बिसोरो जौ लोङा होनो जौ लोङो खृष्टानफ्रा बेदर जाया बेदर जायो होनो अमा बेदरखौ जायो अमा बेदरखौ जाया होनो अमा बेदरखौ जानायानो जायो बिसोरो जोंनो मेगनजों देग देग नुबाय जोंबोथ' नुबाय जौ लोंनायफोरखौ जौ लोङा होनो जौ लोङो बिसोरो जों दे मोसौ बेदरखौ जायानो जाखायानो जाखाया किसुमानफ्रा खायफा जायो आरो जोंनिहाय जोंनि बर'फ्रा खृष्टान हाबा लाहैनाय हिनजावफ्रालाय जायो आरो बेबायदि जोंनाथ' हाबा होनाया बाथौ धोरोमनिबो दं हाबा होनाय आवाथि सावनायनिबो हाबा होनाय दङ बेखौ नुजोब्बाय आरो गासैखौबो संसाराव मा दङ बेखौ नुजोबनायानो जाबाय ओमफ्राय खृष्टान धोरोमनि हाबा जानायखौथ' आं नुफेरनायनो जायाखै